अहाँके गाँव मे की सब उपजैया चूँकि ई तऽ बहुत पैघ भूखण्ड छै बड़ पैघ अहिठाम जमीन छै एकरा रकबा बड़ बेसी छै महिषीके से सुनै छियै तऽ एहिमे अहाँ सबकए कोन कोन फसल भरि साल उपजैया की नही उपजैये की प्राकृतिक छे से कने बताएल जाउ हॅं बात सही छै अपनेके एहिठाम रकबा तए बहुत पैघ महिसीके छै भूखण्डो बहुत पैघ छै उपजैके मतलब पर जे अपने उपजाउ पर जे ऐबय तए उपजाउ हमर सबके समाप्त भए गेलै पहिले साबिकमे एक बेर कोसियो टुटि जायत रहै तऽ ओइमे नबका माटि पानि आबैत रहय तए उपजा होइत रहय आब जे छै ई बीस बरस सऽ उपजे समाप्त भए गेलै हॅं जॅं उपजाबैयो लए किसान जाइ छै तँ बन्दर नीलगाय बनैया सुग्गर ई परेशान करने रहै छै उपजाबैये लए नहि दै छै एखन हम खेतमे बीया रोपिकए अयलियै तऽ दू हजार बानर एतय ओ गोट गोटकए सबटा बीयाकए नोचि नकोचि कए खा जेतै एहिना रहियो नहि तऽ हाँकय लए जेबै अहाँ जेबै एकबेर हाँकय लए हमसब तँ एकबेरमे हजार दू हजारक झुण्डमे बानर घेर लै छै एक आदमी असगर की कए सकै छै बानर काटि कुटिकए दकचि दुकचि देलक खेतीके साफे स्थिति साफ चरमरायै गेलै स्थिति पहिने तऽ रहै सुन्दर सए होइत रहै जे जएह छीट दैत रहियै वएह भए जायत रहै वएह खेतीपर हमसब आश्रित रहियै आब तऽ ओहो खेतीसब समाप्त भए गेलै आब तऽ दोसरे तेसरे गाम सए जे आबै छै ओ हमरा सबके कीनि कए खाइ छियै आर हमरा सबकए आब किछु छेबे नहि करय रहि रहि गेलैए